गोंयांत लॉकल बॅण्ड्स ओर म्युझीशन्स अशे खूब पोप्यूलर अशे ना पुणून अशे आरती करपाचे ग्रूप जावं तियात्रांक म्हणटात पदां म्हण कांतारा म्हणटात तसले ग्रूप थोडे थोडे खूब फॅमस आसा नाटकांचे कलाकार तशे खूब फॅमस आसात आनी खूब लोक ह्यो आरती करता ते ग्रूप्स किंवां हे कांतारा म्हणटात ते ग्रूप्स किंवां गितां म्हणटात ते ग्रुप्स अशे खूब आफयतात जेन्ना फंक्शन्स आसता व्हडलीं व्हडलीं तेन्ना ट्युरिस्ट पोवपाक येता स्पेशियल अश्या ग्रुप्स कारण ही जी कला आसा हांगा आसा ती गोंयांत सगळ्यांक ना कळ्ळें सो हांगा ती एक वेगळीच कला आसा आनी हे ग्रुप्स आसा ते खूब फॅमस आसात जशे की बोडगेश्र्वर आरती समाज किंवां जे आमचे कांतारा म्हणपी ग्रुप्स आसतात तेय बी खूब फॅमस आसतात किंवां इन्डिविज्यूअल आर्टिस्ट्स आसतात ते खूब फॅमस आसतात आनी आनी खूब गितां म्हणिल्लीं आसा सो तें एक गोंयचें खूब इम्पोर्टंट कलाकार जावन आसात जे म्युझिकाच्या क्षेत्रांत खूब फुडें सरिल्ले आसा आनी तांची खूब गाणी आसात